तऽ लड़ाइ झगड़ होइ छै भाय भैयारीमे कहलहुँ कोनो गपे भए जाइ छै तऽ कहलहुँ तऽ जे छै आब नहि सुनय छै कोइ तऽ कहलक की से नहि से ठीक छै देखय छियै केना होइ छै नहि होइ छै आओर बोललहुँ तऽ ने समझेलक ने कहलक तब जा कऽ जे जे मुँहगर छै सब चीज ओकरे दिसन मुँहगरे दिस भए जाइ छै मुँहगर दिसन भए गेल तब ओकरा कहलक तऽ कहलक ठीक छै देखय छियै केना होइ छै तऽ आब ओकरा कहलक तऽ बातसँ नहि समझय छै नहि बुझय छै तऽ ओकरा दिसन सब भए जाइ छै हमरा कहलहुँ तऽ हमरा दिसन कोइ नहि होइ छै आओर कानूनके आधारसँ जब बोललहुँ तऽ जाइ छियै तऽ कहय छियै चप्पल खिया जाइ छै कहिते कहिते जे छै थाकि जाइ छियै ने सुनबाइ लेलक ने किछु कहलक तऽ ओइ लए कऽ जे छै से सबचीज कहऽ पड़य छै ओकरा कहलहुँ कहलक ठीक छै देखय छियै आओर जे मुँहगर छै मुँहगरे दिसन ने भए जाइ छै आओर जे छै मुँहगर दिसन भए गेल आओर हमे कहलहुँ तऽ हमरा दिसन जे छै कोइ नहि आओर हमे तऽ छियै सीधा मुर्ख चपाट लोग तऽ हम किछु जानय नहि छियै ने बुझय छियै ने समझय छियै तऽ ओइ लए कऽ कहय छियै तऽ कहलक ठीक छै देखय छियह केना हइ छऽ नहि होइ छऽ तऽ कहलहुँ तऽ वएह पर जे छै सब ओकरे भए जाइ छै आओर हमरा दिसन कोइ नहि रहय छै तऽ भाइयो सबके कहलहुँ आओर ककरो भी कहलहुँ गाँवके समाज भी ककरो कहलहुँ तऽ जे मुँहगर छै ओकरे दिसन भए जाइ छै आओर हमरा दिसन तऽ जे छै कहलहुँ तऽ हमरा दिसन कोइ नहि होइ छै तऽ वएहे लए कऽ जे छै कहलहुँ चलऽ देखय छियै उ कहलक जे ठीक छै देखय छियै केना होइ छै आओर जब जे छै कानूनके आधारसँ भी जाइ छियै कतौ भी जाइ छियै तऽ ओहो जे छै कहलक की से ठीक छै जेबय देखबय सुनबय तऽ नहि आबय छै ने देखय सुनय छै जे मुँहगर छै ओकरे दिसन ने भए जाइ छै सब मुँहगरे दिसन भए जाइ छै तऽ कहलक ठीके छै देखय छियै केना की छै नहि छै तकर बाद जे छै बतेबय आओर आयल तऽ नहि कोइ बोललक ने कुछो कहय छै आओर जे बोलबो करय छै जे मुँहगर छै ओकरे दिसन सब भए जाइ छै जे बढ़िआँ आदमी छै ओकरे दिसन भए जाइ छै आओर हमरा कहलहुँ तऽ हमरा दिसन जे छै कोइ साइडे नहि लै छै ने कोइ किछु कहलक चलि जाइ छै ओइ लए कऽ जे छै कनी टा जे छै अथी भए जाइ छै तऽ आब जेबो करय छियै कोनो चीज बनबैयो लए कहबो करय छियै तऽ कहलक की से बनिते बनिते चप्पल खियाइ जाइ छै ओइ लए कऽ जे छै नहि बनय छै कोनो चीजके अथिये नहि भए रहल छै ने सुनबाह दै छै कहलहुँ तऽ कहलक ठीके छै देखय सुनय छियै की केना की करतय नहि करतय कोनो बतेबे नहि करय छै ने समझेलक ने बुझेलक जे मुँहगर छै ओकरे दिसन भए जाइ छै सब तऽ ओइ लए कऽ जे छै दिक्कत भए जाइ छै